हलो हा शिव शक्ती मोबाइल हाणे असांखे हिकु मोबाइल खपे त उनजे लाइ पुछिणो हुयो त पाण खे वी सतावीह त गोल्ड कलर वारो

पोइ भले छावंजाह वारो हुजे सुठो कहिड़ो

वधीक खपे न हथनि ते वठिणो

तेरहं सौ सठि जो ह

अच्छा हूअं त ब गारंटीअ वारो आहे नी पीस त ऐं चार्जर ऐं इहे इंदा हूंदा न हिनमें गॾु हीअ हैंड्स फ्री ऐं चार्जर इंदा आहिनि गॾु हीअ गॾु इंदा

मथां जको लॻाइंदा आहिनि कवर हिकिड़ो न कवर न मोबाइल जे मथां हिकिड़ो कोन्ह स्क्रीन ते हा टंपन ग्लास अच्छा अच्छा हाणे ॾिसो जवाबदारी तव्हांजी सुठो हुजे न पीस उहो खपे असांखे अथव

हा गोल गोल्ड कलर कलर में खपे

क्लीआरिटी सुठी इंदी आहे उनमें अच्छा अच्छा हा हा हा पोइ वांदो अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा त इहो ई वठूं ॿियो कहिड़ो खपे न इहो हिकिड़ो ई खपे हा भले भले ठीकु जय झूले